हेलो मैम क्या मेरी बात होटल उत्सव में हो रही है मैम मुझे कुछ खाना बुलवाना था मैम जिसमें एक प्लेट पराँठा एक प्लेट ग्रेवी मटन और एक प्लेट ऑमलेट चाहिए था मैम आप घर पौच ही भिजवा दीजिए जी मैम नहीं मैम मैं खाना ख़ुद ही लेने आ जाती हूँ मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे ऑडर के पैसे कितने हुए हैं जी मैम मैम एक और बात बताइए आप भुगतान ऑनलाइन करवाते हो या फिर मैं कैस दूँ आपको जी मैम फिर मैं आपको आकर कैस ही पेमेंट दे देती हूँ जी मैम धन्यवाद मैम जी मैम